اتر پردیش میں خبر رسانی کے حوالے سے میڈیا خوراک اور پکوانوں سے متعلق مسائل کا احاطہ مختلف طریقوں سے کرتا ہے میڈیا خاص طور پر مقامی اخبار نیوز چینل اور شوشل میڈیا پلیٹفارمر خوراک اور پکوانوں سے متعلق مسائل پر گہری نظر رکھتے ہیں وہ صارفین کی رائے شکایات اور کھانے کے معیار پر توجہ دیتے ہیں تاکہ عوام کو بہتر معلومات فراہم کی جا سکے مقامی میڈیا اکثر ریاستوں اور کھانے کے مقامات پر لوگوں کی آراء اور تجربات کا احاطہ کرتا ہے یہ فیڈبیک مختلف ذرائع سے جمع کیا جاتا ہے جیسے کہ سوشل میڈیا پروٹیشٹ رپورٹ ویبسائٹس اور مقامی لوگوں سے انٹرویو کے ذریعے میڈیا ان فیڈبیکس کو خبروں میں شامل کر کے لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ کس ریستوران یا کھانے کے مقام پر کیا صورت حال ہے کون سی ڈش زیادہ پسند کی جا رہی ہے اور کس مقام پر کھانے کے معیار میں بہتری کی ضرورت ہے میڈیا کھانے کے معیار اور صفائی کے مسائل کا بھی احاطہ کرتا ہے اتر پردیش میں اکثر ایسی خبریں سامنے آتی ہیں جن میں کسی ریاستوں یا فٹ آؤٹلیٹ کی صفائی میں کمی یا کھانے کے معیار میں خرابی کے بارے میں بتایا جاتا ہے یہ خبریں عام طور پر فٹ انسپیکشن کے نتائج صارفین کے شکایات یا کسی فٹ پوائننگ کے واقعے کے بعد سامنے آتی ہیں اگر کسی کھانے کی جگہ کے خلاف قانونی کارروائی کی جاتی ہے یا صارفین کے شکایت پر تحقیکات شروع کی جاتی ہے تو میڈیا اس کا بھی احاطہ کرتا ہے یہ خبریں عوام کو یہ آگاہ کرتی ہیں کہ کس مقام پر قانونی قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور حکام نے اس پر کیا کارروائی کی ہے حالیہ برسوں میں شوسل میڈیا پر فوٹ بلاگز اور وہی ویلاگز کا رجحان بڑھا ہے یہ بلاگرز اور وی بلاگرز مختلف ریاستوں اور کھانے کے مقامات کا دورہ کرتے ہیں اور وہاں کے کھانوں کا جائزہ لیتے ہیں ان کے فڈبیک کو میڈیا بھی اکثر اپنے رپورٹنگ میں شامل کرتا ہے تاکہ لوگوں کو کھانے کے بارے میں بہتر معلومات فراہم کی جا سکے مجموعی طور پر اتر پردیش کا میڈیا خوراک اور پکوانوں سے متعلق مسائل کا احاطہ بڑی تفصیل سے کرتا ہے جس کا مقصد لوگوں کو صحیح بروقت معلومات فراہم کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے کھانے کے انتخابات میں احتیاط کر سکیں